हरि ओम जी बताइये

कल हा हा हिक मिन्ट मां ॻाल्हायांव ॻाल्हायां थो हा हा हिक मिन्ट हेलो हा भाऊ ॿुधायो

अच्छा हा हा हा हा असां वटि कारीगर लॻियल आहिनि स्टाफ़ आहे लॻियलु रेसिपी न रेसिपी कीअं ॾींदासीं साईं असांजो बिजनिस आहे इहो हा त न टेस्ट तव्हांखे वणियो त अचो वरी ॿीहर खाई वञो तव्हांखे हा तव्हां परमानेंट कस्टमर थी वेंदा त असां तव्हांखे डिस्काउंट बि सुठो ॾींदासीं न न प्लीज इहो सभिनी जो मतिलब पंहिंजे रेस्टोरेंट जो पंहिंजो रूल आहे सभिनी जो केरु न ॾई सघंदव ॿियो ब कंहिं खां घुरंदव उहे बि कोन्ह ॾींदव केरु पंहिंजी रेसिपी कोन्ह ॿुधाईदो आहे हा जी अच्छा हे हिते वणी त ॾाढी सुठी ॻाल्हि आहे न असांजा ॿार बि सुठी महिनत था कनि मतिलब सुठी तरह ॾाढी साफ़ सफ़ाईअ सां ऐं महिनत सां कनि था त त त सुठी ठहंदी न भाई हा हा नानवेज जो टोटल सभु वैरायटियूं कबाब ठाहींदा आहियूं ऐं मतिलब हांडी बि हा रोज जीअं तव्हांखे रस वारो खपे भुॻल खपे ऐं ईअं हा हा उहे जीअं हा हा हा हा हा न चोवीह कलाक न राति जो ॿारहें बजे तांणी हा तंहिंखां पोइ भाई वेंदा न अॻो पोइ हा राति जो राति जो ॿारहें बजे तांणी सुबुह खां वठी सुबुह जो नवे बजे खां वठी राति जो ॿारहें बजे तांणी तव्हांखे मिलंदी जीअं तव्हांजे घर में का पार्टी वार्टी हुजे त भले जीअं जेके अची सघो यको ठहाराए जीअं ॾह किलो वीह किलो ईअं जंहिं हिसाब सां खपनव उहो बि तव्हांखे ठहाराए करे असां ॾींदासीं हा भले न न न न न इहो सभु न ईअं न न न हा हा हा हा हा हा भले भले भले वेलकम अथव ॿियो केरु पोइ भले ॿिए बि शयूं भले ॿुधाइजो हा जीअं कस्टमर वधीक तव्हांजी तरफ़ खां थींदा त असां उन हिसाब सां तव्हांखे सुठो डिस्काउंट ॾींदासीं त जीअं कूपन बि ॾींदा आहियूं असां कूपन महीने तांणी या कॾहिं टिनि महीननि तांणी या कुझु तीज त्योहार थींदो आहे त तॾहिं जो बि हिसाब किताब अलॻि थींदो आहे ऐं जीअं पंहिंजी पॉलिसी हीअ सिंधियुनि में ॾियारी आहे ॿड़ आहे ईअं तॾहिं उन हिसाब सां जॾहिं तव्हांखे खपे त तव्हां ॿुधाइजो तव्हांखे सुठी तरह भई मां बि थोरो चेंदोसांन कारीगरनि खे सुठी तरह ध्यानु ॾींयनि पंहिंजा ई आहिनि कस्टमर त ओॾे ध्यानु ॾियो त तव्हांखे साफ़ सफ़ाई वारो सुठो तव्हांखे मोकलींदासी हा हा न हा मतिलब पार्सल बि करे ॾींदा आहियूं सुठी तरह असांजो सभु हथ सां पीसींदा आहिनि मतिलब सभु पंहिजो हिक हिक शइ पंहिंजे हथ सां वठी ईंदा मसाला उच्चा सुठा वरी भुनंदा आहिनि वरी पीसींदा आहिनि महिनत सां सुठी महिनत सां सभु ठाहींदा आहिनि ताजो ताजो सभु सभु मसालो बि ओॾी महिल सभु ताजो तयार कंदा आहिनि हा हा हा जेका शेवा हुजनव त ॿियो ॿुधाइजो

हा ॿियो मच्छी बि खपनव तरियल मच्छी त हिन जी थूम जे मसाले वाली मच्छी ऐं सेयल मच्छी ऐं ॿियो बि ॿियूं बि वैरायटियूं जीअं तीवण आहे भुॻल ऐं मुर्गो भुॻल रस वारो घणेईं कुझु शयूं जीअं चङियूं वैरायटियूं अथव बिरयानी आहे मच्छीअ मच्छीअ में पुलां अंडाकरी हीअ सभु सभु मतिलब टोटल सॼियूं वैरायटियूं घट में घटि तव्हांखे पंजाह सठि वैरायटियूं मिलंदव अलॻि अलॻि तरह जा आहिनि ईंअ ठहियल मसालन में जीअं तव्हांखे जीअं पसंदि हुजे हा तव्हांजी हा जी जी जी ठीकु आहे ठीकु आहे भेण इहो बि कमु आएआहे तव्हांजो जॾहिं तव्हां ठाहियो तॾहिं पंहिंजो ई अथव अची सघो था हा ॿियो बाक़ी साफ़ सफ़ाई जीअं गर्मी आहिनि तॾहिं बि असांजे हिते बिल्कुलु साफ़ सफ़ाई सुठी तरह मिलंदव हिन में गंदगी

हा ॿ टे ॾींहं पहिरीं ॿुधाए छॾिजो छोजे ॿिया बि हींअर छुट्टियूं आहिनि न त हीअंर कस्टमर घणा सभु केरु छुट्टियुंनि में अचे थो त तव्हां थोरो जेतिरो थी सघे न ओतिरो थोरो जल्दी ॿुधाइजो चार्ज उहो ई लॻंदव चार्ज तव्हां सां वधीक कोन्ह वठंदासीं हा हा चार्ज उहो हिक ई रहंदो ईअं न त हा भई हा भीड़ भाड़ आहे त वधीक मतिलब तव्हां खां वधाए करे वठूं इहो कोन्हे असांजे दुकान जो रुल न न न प्लेट जे हिसाब सां हा भई हाफ़ प्लेट वठंदा या क्वार्टर वठंदा या फ़ुल वठंदा उहो तव्हांजी मर्जीअ जे मथां आहे जेतिरो वठंदा त उन हिसाब सां पैसा लॻंदा हा हा जीअं हा ऐं ॿियो जीअं तव्हांखे ख़ाली लेग पीस खपनि या छा खपे त उन हिसाब सां उहो तव्हां उन हिसाब सां ॿुधाइजो

ड्रिंक जीअं मतिलब बीयर वगैरह हलंदो आहे ॿियो वधीक न भाई छोजे अॼकल्ह ॾिसो न पी करे वरी कंहिंखे मना कजे घणेईं तरीक़नि जा माण्हू ता अचन पी पोइ झगिड़ा अहिड़ा वेठा कनि त इन हिसाब सां असां ख़ाली बीयर ई रखी आहे ॿियो हा त उहो हिकिड़ो अलॻि सां तव्हां कमिरो बुक कराए ॾींदासीं हा पर ईअं आहे न इहो आहे की असां ब ॾिसंदासीं बेकार जीअं झगिड़े वारा माण्हूनि खे न वठी अचिजो इहो सभु ॾिसंदा आहियूं छोजो सुभाणे कुझु अहिड़ो थिए त पोइ असांजे बि हा हा असांजे इन जी बि ॻाल्हि ख़राब थींदी न हा हा जीअं मंॻणो या हीअ मजलस जी पार्टी जीअं रखबी आहे पर सवली भई असां सभु डिसेंट माण्हूनि खे इहो सभु सभिनी खे कोन्ह ॿुधाईंदा आहियूं सभिनी लाइ अवेलेबल कोन्हे जेके पंहिंजा थोरा सिंधी माण्हू आहिनि ऐं थोरा सुञाणण वारा आहिनि जेके पुराणा कस्टमर ठही वेंदा आहिनि सुठा त उन्हनि खे ॿुधाईंदा आहियूं इहो सभिनी खे असां ॿुधाईंदा बि कोन्ह आहियूं छोजो भाई वरी केरु झगिड़ा कनि वरी केरु पुलिस बुलिसन जे लफ़ड़नि में पए इहो सभु

हा न भई थींदा आहिनि भई हा घणेईं तरीक़े जा माण्हू आहिनि भई पाण सिंधियुनि में त इहो कोन्ह आहे पर लोकल बि अची था वञनि त लिखयल हा हा हा हा ठीकु ठीकु ठीकु ठीकु हरि ओम हरि ओम हा हरि ओम ॿियो आइसक्रीम वगै़रह बि मिलंदियूं अथव जीअं सॉफ़्ट ड्रिंक जीअं लेडीज लाइ सा बि आहिनि न थम्स अप आहे इहो सभु स्प्राइट इहो सभु जीअं आहे तव्हांखे अलॻि सां कोन्ह ॿिए हंदा कोन्ह आणणी पवंदी इहो सभु असांजे हिते अवेलेबल आहे इहो सभु तव्हांखे मिलंदव हा हा हा मीटनि जा पकौड़ा जीअं मच्छी आहे बिना कंडनि वारी इन्हनि जी ए हिन मच्छी जीअं तरियल जेको तव्हां चवंदव उहो सभु आहे जी ओ हा ठीकु ओके वाहेगुरु वाहेगुरु